मूंखे ॾाढो वणंदो आहे ॾुकण ॾुक पाइण किथे कुझु वञिणो हुजे त ॾुक पाए करे वञण त मां सुबुह सवेल उथी पहिरों पंहिंजे सोसाइटी जी बगीचे में हेठि ॾुक पाइण वेंदी आहियां पाण सां गॾु पंहिंजी धीअ खे बि वठी वेंदी आहियां ताकी उनखे बि नेम लॻे जॾहिं छुट्टी हूंदी अथस इस्कूल जी पोइ हूअ हलंदी आहे मूं सां न त मां पाण ई सुबुह जो छह लॻे उथी पहिरों ॾुक पाए ईंदी आहियां पोइ पंहिंजे घर जो अची करे कम कंदी आहियां जॾहिं बि मैरथॉन हुजे हंड्रेड मीटर ह सौ मीटर वारी या चारि सौ मीटर वारी मां उनमें बि ज़रूर भाग खणंदी आहियां हिस्सो खणंदी आहियां ऐं पंहिंजो घर जो सॼो कम हुजे तॾहिं बि या त करे वेंदी आहियां या अची करे पोइ पंहिंजे घर जो कम कंदी आहियां मूंखे प्रेरणा मिली आहे पी टी उषा मां जो मां नंढपण खां इहेई नालो ॿुधो आहे ऐं मूंखे इस्कूल में बि हर को इहो चवंदो जीअं त पी टी उषा लॻी पई आई रंग़ बि ओड़ो शरीर बि ओड़ो ऐं तकिड़ो तकिड़ो ॾुक पाए करे ऐं मां पंहिजो कम सभु करे वठंदमि हाणे मुंहिंजी धीअ खे मां पी टी उषा चवंदी आहियां छो त हूअ बि तकिड़ ॾुक पाए करे हिकु जॻह था बि जॻह किथे वञिणो हुजे त ॾुक पाए करे उहो कम पंहिंजो पूरो कंदी आहे मां सभिनी खे ईअं ई सलाहु ॾींदमि की ॾुकंदव सिहतमंद रहंदव पंहिंजी सिहतु तव्हां कम ईंदी ऐं इन सां सॾो शरीर जी वर्जिश थी थी वञे त अगरि जेको माण्हू योगा न करे सघे न एक्सरसाइज करे सघे हूअ ॾुक पाए ॾुक पाए ऐं ख़ुशि रहे